हेल' आं मोनसे दखानाव अर्दार होदोंमोन बे अर्दार आनो जाबाय सावमिन आरो मम' बे बुस्थुया दाबो सौफैयाखै बिनिखायनो आङो रागा जोंबाय बिनिखायनो आङो गुबुन मोनसे दखानाव अर्दार होनाय जाबाय मानोना बे मोनसे दखाना बेबादिनो मावनायाव बेबादिनो एख्सफिरियेनस गैया एखायनो बे जाग्रा मुवाया थाबैनो जानो हायाखै बिनिखायनो आं रागा जोंनानै गुबुन मोनसे दखाननिफ्राय गुबुन मोनसे दखानाव बायनाय जाबाय